ट्रेडमिल के बारेमे हमर बहुत नीक विचर नहि छै ई पैघ लोकक चोचला छियै जेकरा पास पैसा छै ओ ट्रेडमिल के उपयोग करै छै हमरा लागै छै कि सड़क पर आम सड़क पर चलनाइ ओ जादा बेहतर छै आओर चलनाइ या दौड़नाइ खाली जमीं पर जब हम चलै छियै तऽ मिट्टीके शीतलता हमरा शरीरमे आबै छै दुब घास पर चलै छै तऽ ओहिसँ जे ओस हमर तलवामे सटै छै तऽ ओ हमरा निरोग राखै छै ओ हमर मस्तिष्क पर भी असर करै छै शीतलता प्रदान करै छै एहि कारण हमर माननाइ छै कि ट्रेडमिल के अपेक्षा अगर लोग भोरमे खाली पैर मिट्टी पर चलै या घास दुब घास पर चलै तऽ ओ ज्यादा फायदाकरक रहतै आओर ट्रेडमिल पर कनि देरके लिए हम मानि सकै छियै जे ककरो कोलेस्ट्रॉल लेवल कनिटा कॉन्ट्रोल हेतै लेकिन जहिना ओ ट्रेडमिल पर चलनाइ छोड़ि देतै तकर कोलेस्ट्रॉल लेवल फेर ऊपर भए जेतै ओकर शुगर भी बढ़ि जेतै आओर बी पी भी बढ़ि जेतै तऽ ई किछु दिनके लिए वजन कन्ट्रोल जरुर करै छै लेकिन एकर परमानेन्ट ई कोनो इलाज एकर छै नहि ई जमीन पर चलनाइ ज्यादा बढ़िआ रहै छै हमरा माननाइ यऽ कि जमीन पर दौड़नाइ या चलनाइ बहुत जादा फायदाकारक होइ छै